कुएँ से मेरे घर में एक कुआँ है मैं देखती हूँ कि पहले हम क्या करते थे उस कुएँ से पानी बाल्टी में रस्सी फसा कर उस बाल्टी को कुएँ के अंदर डाल देते थे उससे पानी निकालते थे पर आज के समय में हम देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के प्रयोग से हमें हम देखते हैं कि हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे हम रस्सी खींचते थे और हम मेहनत करते थे बाल्टी लगानी पड़ती थी कभी कभी हम देखते थे कि बाल्टी रस्सी से अच्छे से बाँध नहीं पाते थे तो बाल्टी ही अंदर चली जाती थी और इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करने से ये ये सब परेशानी हमें नहीं देखने मिलती पर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग करने से पानी की सुविधा तो आसान हो गई है पर इलेक्ट्रिक मोटर के भी कुछ दुष्परिणाम हैं जैसे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर से का प्रयोग हम बिजली के बिना नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक मोटर का जो पानी है उससे उससे अगर हम बिजली के साथ चपेट में आ जाएंगे तो हमें करेंट भी लग सकता है और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग आज के समय में बहुत सारे मतलब हम बच्चे ओच्चों से उसका प्रयोग नहीं करा सकते यही कुछ जानकारी मुझे इस विषय में पता है